अपने लेखन च करैक्टर दी गल्ल तुस जेह्ड़ी तुस पुच्छी गेदी ऐ में समझना कि कि पोइट्री च करैक्टर ते बड़े घट्ट होंदे न त्रैऽ गै करैक्टर इस्तेमाल कीते जंदे न इक में इक तूं इक ओह् जां अस उस करियै कविता च सम्बोधित करनेआं कुसै चीज गी जां तू करियै जां में करियै ते मेरा जेह्ड़ा तरीकाकार ऐ जित्थै समाज दी गल्ल होवै जित्थै पूरी मानवता दी गल्ल होवै उत्थै में शब्द बी इस्तेमाल बी करना ते तू शब्द बी इस्तेमाल करना उस शब्द दा इस्तेमाल मेरी रचनाएं च जां गजल दे शेयरें च जिसलै होंदा ऐ ते ओह् बी इक पर्टिकुलर कुसै इक करैक्टर दी गल्ल नीं होआ दी होंदी ओह् बी पूरी चाल्ली होल्सहोल मानवता दी गै गल्ल होआ करदी होंदी ऐ में अपनी इक कविता च इ'यां आखदा हा कि केह् अज्ज शीशा मेरा खबरै मिगी गै ओह् ओपरा चेतै किन्ने सदियें कोला गोआचे दा अज्जें आपा तपाशा ना मेरे गै नैन बलगा दे अजें मेरे गै दिदारै गी अजें नीं सांभेआ अश्कें ने चेत्तें दे खलारै गी सुनने आह्ले गी लग्गी सकदा कि शायदा में अपनी गल्ल करै करना पर्सनल गल्ल करा करना में अपनी गल्ल करा करना पर एह् में अपना आह्लै दुआलै दे समाज दी गल्ल करा करना मानव दी गल्ल करा करना उस मानवता दी गल्ल करा करना जेह्ड़ा अपने आप गी बड़ा समझदार एह् समझदा कि में कुप्पी फुंडी लेदी ऐ पर असल च अजें पर असल च अजें कुछ बी सच दा इक परसैंट सच्च गी समझी नेईं पाएआ ठीक ऐ साईंस ने विज्ञान ने बड्डी तरक्की कीत्ती दी ऐ सच दी तपाश चला करदी ऐ आदमी अपने अंदर बी सच गी तुपदा रौंह्दा ऐ और में बी सच्च गी गै तुप्पना ऐ तुप्पना सच्चे करैक्टर गै अपने रचनाएं च अपनी गजलें च अपनी कविताएं च प्रस्तुत करने दी कोशिश करना एह् होई गै नेईं सकदा केह् कोई बी करैक्टर तुं'दा काल्पनिक होऐ क्योंकि कल्पना तुं'दी जेह्ड़ी होंदी ओह् सिर्फ इ'न्ना कम्म करदी कि कुसै चीज गी जेह्ड़ी केह् लौह्की ऐ उसी बड्डा करियै दस्सी सकदी ऐ बाकी कल्पना कोई नमीं चीज क्रिएट नीं करी सकदी हर चीज तुसें दिक्खी दी होंदी ऐ जां असें पढ़ी दी होंदी ऐ जां सुनी दी होंदी ऐ जां भोगी दी होंदी ऐ उ'दे लावा साढ़ै अंदर किश बी नी होंंदा जिसलै साढ़ा जन्म होंदा ऐ अस बिल्कुल कोरे होन्ने आं साढ़ा जेह्ड़ा चेतन मन ऐ ओह् बिल्कुल कोरे कागज आह्ले लेखा होंदा ऐ बल्लें बल्लें मां दी गोद मिलदी ऐ मां दी गोदी च आलै दुआलै भैन भ्रा जि'यां जि'यां समाज कन्नै जुड़दे जन्ने आं ते ओह् हर चीज साढ़े अंदर अ अ आना शुरू होई जंदी ऐ ओह् बिचारें राहें शब्दें राहें भाशा राहें में समझना भाशा अपने आप च कमाल दी चीज ऐ अगर आदमी कोल भाशा नीं होंदी ते शायद अज्ज जेह्ड़ा विकास आदमी दा होएआ ऐ इंसानियत दा होएआ ऐ मानवता दा होएआ ऐ ओह् होना बड़ा मुश्कल सा बाकी करैक्टरें गी ए अ अ प्रस्तुत करने दा इक तरीका मेरा थोह्ड़ा जनेहा बखरा ऐ केह् में समझना हर इक कवि इस्सै इस्तेमाल करदा ऐ में कुसै गी नामिनेट करियै जां कुसै दा नांऽ लेइयै कदें बी अपनी कुसै दी रचना गी लिखने दी कोशिश नी कीती ऐ और में जि'यां तुसेंगी पैह्लें बी दस्सेआ हा केह् में रचना जेह्ड़ी ऐ मेरे अंदरां उगदी ऐ में उसी लेख जां वन बाथ दि'न्ना पैह्लें में जिस चाल्ली में अंदर आंदी ऐ में उस्सै चाल्ली पूरी दी पूरी लिखी लैना ठीक ऐ उ'दे बाद द्रिश्टी करनेआं बाकी मेरे करैक्टर सिर्फ और सिर्फ इंसान गै होंदे न जीव जंतू बी होई सकदे न परिंदे बी होई सकदे न पक्षी बी होई सकदे न कन्नै जीवत चीजां गै मेरे करैक्टर होंदे न मते बारी अस केह् करने आं कुसै चीज गी कुसै कन्नै कंपेयर करनेआं जानी कम्पैरिजन करनेआं जां चन्न दा कम्पैरिजन लैने आं जि'यां कविता च अक्सर होंदा ऐ कुसा दी खूबसुरती गी चन्न कन्नै मैच कित्ता जंदा ऐ पर हून जियां केह् काफी साईंस ने तरक्की कीती दी ऐ हुन चन्न कन्नै तश्वी करना इक मूर्खता जनेही महसूस होंदी ऐ लेकन चन्न जेल्लै बी उसी करैक्टर दे रूप च प्रस्तुत करनेआं ते ओह्दी शीतलता गी अस प्रस्तुत करने दी कोशिश करा ने होन्ने आं जेह्ड़ी चीज असें राती लै चन्न गी दिक्खनेआं उसदी चाननी दे अंदर जेह्ड़ा जेह्ड़ी शीतलता असेंगी महसूस होंदी ऐ असेंगी जेह्ड़ा सकून दिंदी ऐ उसी अस प्रस्तुत करने दी कोशिश करने आं इ'यां इस्सै चाल्ली बर्खा बरा दी होंदी ऐ ओह् बी साढ़े लेई इक करैक्टर होंदा ऐ हवा चला दी होंदी ऐ ओह् बी साढ़े लेई इक करैक्टर होंदा ऐ कोई पक्षी बड़ा खूबसूरत बोल्ला दा ऐ ओह् बी साढ़े लेई इक करैक्टर होंदा ऐ ते इ'नें करैक्टरें गी कदें अस कुतै दूए लोक चा तुप्पियै नीं आह्नदे साढै गै समाज दे करैक्टर होंदे न साढ़ै गै आलै दुआलै घटै दे होंदे न साढ़े कन्नै गै होआ दे होंदे न अस उ'नेंगी भोगा दे होन्ने आं अस उ'नेंगी भोगा दे होन्ने आं कदें बी अपने आप गी प्राकुति कोला दूर नी समझदा मिगी इ'यां लगदा कि में पूरा ब्रहमांड आं ते पूरा ब्रहमांड गै में आं जानि में कदें बी कल्ला नीं होई सकदा मेरा कोई बजूद नीं होई सकदा मेरा होने दा मतलब ऐ ब्रहमांड होने दा मतलब में आं हवा ऐ ते में आं पानी ऐ ते में आं धरती ऐ ते में आं सूरज ऐ ते में आं में आखने दा मतलब कोई कल्ला में नीं आं पूरा ब्रहमांड इक दूए कन्नै अस जुड़े दे आं फिर करैक्टर बक्ख कि'यां होई सकदे न ते बाह्रा दे कि'यां होई सकदे न में नी समझदा क्हानी दे अंदर कुछ करैक्टर लैते जंदे न ओह् क्हानी दी केह् होंदी ऐ जरूरत होंदी ऐ पर में क्हानी लिखदा नी ऐ इस करी में क्हानी पर मती गल्ल नीं करङ में कविता बारै गै गल्ल करा करना कविता च मते करैक्टर इस्तेमाल नी होंदे में अपने तौर पर त्रैऽ गै करैक्टर इस्तेमाल करा करना जेह्ड़े में तुसेंगी दस्सी चुकेआं